मैंने एक मोबाइल खरीदा और इस मोबाइल के बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे सामने आए हैं इस मोबाइल की कैमेरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसके सात सात इस मोबाइल का जो इस्टोरेज है जो भंडारण क्षमता है वो भी बहुत अच्छी है इसके अलावा इसके जो और अलग अलग फीचर्स हैं वो सब हमारे सामने बहुत अच्छे रूप में सामने आ रहे हैं इसके अलावा यदि आप इसमें ये भी देखेंगे कि इसकी इसमें तीन कैमरे के साथ है जो अलग अलग मेगापिक्सल का है बारह मेगापिक्सल का एक है अठारह मेगापिक्सल का एक है और तीस मेगापिक्सल का एक है तो ऐसे अलग अलग मेगापिक्सल के साथ ये तीन कैमरे हैं इसकी बैटरी भी बहुत अच्छी है लगभग डेढ़ दिन के आसपास इसकी बैटरी चल जाती है और इसमें हिन्दी का भी फीचर है अंग्रेजी का भी फीचर है ऐसे अलग अलग फीचर्स हैं तो ये फोन मेरे लिए बहुत अच्छा है